اردو زبان کے تحفظ کے لئے بہت سی چیزیں فروخت کر رہے ہیں جیسے کہ اردو میڈیم اسکول میں تعلیم کے لئے بکس اردو بکس فراہم کر رہے ہیں اور اردو کے لئے بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی اردو پڑھنے کے لئے گونمٹ اسکولوں میں بھی اردو تعلیم دی جا رہی ہیں اور وہ لائبریری میں بھی اردو بکس رکھ کے اردو پڑھنے کے لئے بچوں کو کو تعلیم دی جا رہی ہے اور اردو میڈیم اسکول میں بھی بچوں کو اچھی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اردو کے لئے اردو کی تعلیم بہت اچھی ہے اور اردو پڑھنے کے لئے بچوں پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے خاص طور پہ مسلم بچوں کو اردو تعلیم کی توجہ دی جا رہی ہے اور ارد وہ ایک سبجیکٹ اردو رکھ کے پڑھایا جا رہا ہے جس میں اردو پڑھنا لازمی ہے اور بچوں کو اردو تعلیم بھی بہت ضروری ہے اردو زبان کی تحفظ بہت ضروری ہے اور بہت کوشش کی جا رہی ہے اس کے لئے حکومت کی طرف سے بھی اور مسلمان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اردو میڈیم میں